नमस्ते सर हाँ कहीं पर बेच रहे हैं क्या क्या क्या क्या चाहिए क्या क्या चाहिए आलू मटर प्याज़ आलू बैंगन सब चीज़ है मेरे पास सारी सब्ज़ी आपको क्या चाहिए क्या चाहिए हमको चाहिए आलू चाहिए बैंगन चाहिए टमाटर चाहिए आपको क्या चाहिए हमको आलू चाहिए हाँ तो हमको एक पसेरी आलू चाहिए और मटर कितने में भाव चल रहा है

हाँ तो हमारे घर शादी पड़ा है मुझे एक पसेरी मटर चाहिए और आलू चाहिए और बैंगन कैसे है हाँ तो एक पसेरी कर दीजिए और टमाटर हाँ हमारे घर शादी पड़ा है हमको चाहिए आलू चाहिए गोभी चाहिए और बैंगन और टमाटर चाहिए और धनिया पत्ती की हमको एक पसेरी आलू चाहिए एक पसेरी गोभी एक पसेरी टमाटर

हाँ नहीं भिजवा दीजिए और गाजर

और चुकंदर भी है क्या कितने रुपये किलो सब है हाँ

सही दाम तो लगाकर बोलिए ठीक है नमस्ते